ٹی وی شو شارک ٹینک سے واقف ہوں لیکن بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ نئے نئے جو انٹرپرنیورس ہوتے ہیں جو نئے کاروباری ہوتے ہیں وہ ان کی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں اسے اپنے چینل میں بلاتے ہیں اس کے پروڈکٹس کے بارے میں جانتے ہیں اگر وہ بہت اچھا لگا تو اس کو اس پر انویسٹ کرتے ہیں یا اسے اپنی ٹیم میں شامل کرنے کرتے ہیں اور اس کو فنڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کی چیزیں دنیا میں پھیلتی ہیں اور وہ منافع بھی کما رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں